हेलो

हा

हाणे तव्हां किथे ट्रांसफर थी आया आहियो सिदईबा असांजो जेको आर्किड इस्कूलु आहे जो असांजो आहे सेंटा क्रुज़ में तव्हां रहंदा किथे आहियो अच्छा यानी तव्हां लोकल आहियो यानी तव्हां खे असांखे जियोग्राफिकली एडमिशन ॾियणी पवंदी हाणे एल के जी में त हिन मइल सीट्स फ़ुल आहिनि थर्ड स्टेंडर्ड में मुहिंजे वटि ॿ एडमिशन कैंसल आहिनि हुन जे अंदरि तव्हां जे हिक ॿार खे मां थर्ड स्टेंड्रड में एडजस्ट कंदोमांव जेको एल के जी में त हिन मइल मुहिंजी सीटस फुल आहे पर उहो मां वेटिंग में रखंदुमि चांसिस जाम घटि अथव हुनजी एडमिशन थिए मां प्रेफरेंस खे तव्हां खे प्रेफ़रेंस वेटिंग ते तव्हां जो रखंदोमांव छाकणि त असांखे पॉलिसी इहा ई आहे असांखे लोकल ॿार खे ई एडमिशन ॾियणी आहे त तव्हां जीअं तव्हां जे सेंटा क्रुस में ही तव्हां रहो था त असां खे सेंटा क्रुस में ॾियणी आहे मां बेंड्रा अऊं जुहू वारनि खे मना करे थो सघां छाकणि त मुहिंजे ॿारनि खे मूंखे एडमिशन ॾियणी आहे इहा सरकार जी असांजी पॉलिसी आहे त मां तव्हां जे नंढे ॿार खे एल के जी जी एडमिशन मां वेटिंग में ॾींदोमांव हिन मइल मां कमिट नथो करे सघांव छाकणि त मुहिंजे वटि असां हिते जी लिस्ट लॻाइ छॾी आहे इहे ॿार फ़ी भरनि था केरु ॿारु फ़ी न भरे त तव्हां जे ॿार जो केस कंसीडर कंदासीं बाकी थर्ड स्टेंडर्ड में तव्हां लकी आहियो मुहिंजे वटि कहिड़े बि साल में एडमिशन कैंसल न थियूं आहिनि हिन साल ई ॿिन पेरेंट्स जूं ट्रांसफर थियूं आहिनि हिन करे ॿ सीटस ख़ाली आहिनि एल के जी अ जी तव्हां जी एडमिशन तव्हां खे हिकु हफ़्तो त बि ॾियणो पवंदव पर हिकु हफ़्ते खां पहिरों थी वई त मां तव्हां खे फ़ोन करे ॿुधाईंदोमांव तव्हां जी एपलीकेशन त रिकार्ड ते आहे ई आहे अऊं मां पर्सनली हिन खे मोनिटर कंदोमांव मां तव्हां जो हक़ु तव्हां खे पको पहुचाईंदोमांव ऐं पोइ मुहिंजे फ़ोन लाइ तव्हां वेट कंदा ठीकु आहे मां क्लर्क खे ॿुधाइ थो छॾियां